नमस्ते नमस्ते हाँ जी बोलिए क्या बात है हमको देखिए भाई शादी विवाह का घर पड़ा है और शादी में जानते ही हैं कुछ न कुछ तो घाटा ही रहता है तो इसलिए तो आपको हमने फोन किया है उ समान चाहिए था बस यहीं पूछना था कि ये जैसे कि मौर और है आपके यहाँ बिकता हे जैसे कि माला वाला बिकता है कि नही अच्छा तो आप फल वाली हैं तो फल में वही सब तो चाहिए था सेब ऊब चाहिए चलिए ठीक है तो ये और पुछ रहे थे कि हम अपने भैया को भेज देंगे तो मिल जाएगा सब कुछ चलिए ठीक है हाँ तो रसून करने जाना है तो भैया बोले कि आप से बात कर लेंगे तो आप बताएंगी तो इसिलए मैंने फोन किया आपसे नही कम से कम जानती हैं न कि आजकल वो उस तरह से नहीं हो रहा है जब तक दस बार टोकरी नहीं रहता है फल कुल मिला करके पंद्रह सोलह किलो तो चाहिए चाहिए चलिए ठीक है हाँ और कुछ चाहिए तो में भैया को भेज दूँगी न वही सेब चाहिए अंगूर चाहिए अनानास है की नही हाँ अनानास नारियल केला हँ

पैसा वैसा त ठीक है दाम वाम उ आएंगे त हम सामने सामना कर लेंगे न यहाँ से क्या दाम करेंगे हाँ साथे न आएंगे न भैया के साथ आएंगे नै ठीक है तब रखिए मैम उसको पैक करके भेजना है हाँ उसको पूरा पैकिंग करवाना है ठीक है ठीक है ओके ओके